बर' रावआव सानफ्रोमबो रायज्लायनायाव बाहायजानाय माखासे गोरलै बाथ्रा खोनदोब आरो बाथ्रा भावफोरा मा मा होननानै सोङोब्ला ओरैनो जोंनि सरासनस्रायावहाय माखासे बिदिनो जेनेबा बिफानि आखल आरो बिदिनो फिसाज्लानि आखलखौ लानानै बिदिनो गामिनि गेजेरावहाय माब्लाबा समाव गावजों गाव रायज्लायोबा जुदि बिफानि आखल आखुखौ समाजाव बयबो मिथिखानाय थायोब्ला उननि समाव जुदि फिसाज्लानि आखल आखुआबो एके रोखोमैनो जुदि बिफानिबायदि उन सङोब्ला बेखौ बाथ्रा भाव मोनसे दङ जोंनियाव बाहायो जे बिफा जेरै फिसा होननानै मोनसे बाथ्रा भावखौ बाहायो थिग बिदिनो आरोबाव माब्लाबा समाव जोंनि समाजाव बेबायदिनो गामिफोरनिफ्राय जुदि हाबानि थाखाय सेंग्रानो जुदि बिदि सिख्ला नागिरनो थाङोब्ला जोंनिफ्राय मोनसे बेबायदिनो बाथ्रा भाव दङ जे माने थुरि नुब्ला बाथि गारो होननाय बायदि मोनसे बाथ्रा दङ जे मा बिनि ओंथिया जाहैबाय जे जाय न'खराव सिख्ला दङ बै न'खराव बै सेंग्रानि थाखाय सिख्ला नागिरनो थाङोब्ला जाय न'खराव सिख्ला दङ बे न'खराव बिदिनो नायनो थांनायाव लोगोआव लांफानाय बेबायदि मा होनो बिबान लानानै थाङो बे बिबानखौ जाय न'खराव सिख्ला दङ बे न'खराव बे बिबानखौ दोनहैनाय जायो आरो लोगोसेयैनो बयनिबो नुजाथिनायनि गेजेराव मोननै समाजनि गेजेराव ओरैबायदि सावरायनाय जायो जे माने नायनो थांनायफोरनिफ्राय रायथिनानै लानाय जायो जे थुरि नुब्ला बाथि गारो होननाय बे मोनसे बाथ्राखौ बाहायनाय जायो दा बिदिनो आरो बाथ्रा भावफोर हिसाबै जोंनि समाजाव बेखौनो बाहायनाय जायो आरो